गल्ल कीती जा जे डोगरा खान आपान दी ते डोगरे सारें कोला दा अग्गैं रौंह्दे न कि जे डोगरें दा खान पान अपनै साध्दा खान पान ऐ अपनै हत्थैं कुट्टे दे चट्ठुए कुटदे न कुंडै बिच्च जेहग्ड़ा मसाले मसुले कुट्टे दे अपने जेह्के इत्थें पाए जंदे न जियां कि जीरा होईया बयून होई गेआ दाल चीनी होई लौंग होई गे ते तेज पत्ता कढी पत्ता ज्सी आखदे न हिन्दी च ते इंदे पत्तर पुत्तर किट्ठे करियै ते चट्ठुए कुट्टियै जेह्ड़े बनाओ ड़दे मसाले ओह् चूंटी दुऊ पानियां ते सब्जिया दा सोआद बदा जंदा ते डोगरे जेह्ड़ी सब्जी बनांदे न उसी आखदे न न्योड़ा डोगरी च जिसी न्योड़ा आखदे न ते इयां नेह् इक न्योड़े दी टैकनीक कियां कियां बनांदे न ते ओह् अऊं तुसेंगी गप्प सनाना गप्प बी दस पंदरां दिन पैह्लें दी ऐ ते बापू होर गे रियासी ते आंदे लै लब्भी गेई होनी देस्सी कुदै देस्सी कुदैा बकरे दा मीट ओह् बी लैंदे आए ते घर आईयै मिगी आखदे लैओ हां किलो खंड हारे गंडे चीरो हां पंद सत्त कोई अज्ज मीट बनाने आं बकरे दा अस बी सारे खुश होई गे बापू होर मीट लैंदे आए न तुसेंगी पता ऐ ग्रांऽ च कुदै कदैं मीट बनाना नेईं ता अस साग सब्जियां खाने आह्ले बंदे न ते में बी गंढे लगेआ चीरन ते पल हारा होया बापू होर लगे आक्खन लगे अहैं चौकीदार सद्दा दा कोई मसला बनी दा उनें उत्थें जाना पेआ आक्खन लगे तूं बनाना महां बापू जी कदैं बनाया ते नी ऐ वा करी सैनिन् आं करना केह् कदूंम मैंत्तर पढ़नां ऐ इयै गंढे गुंढ् पाईयै भुन्ना पौंदा ढंगे दा होर केह् करना बापू आखन लगे ध्यान कन्नै बनाया मीट खराब नी करेआं महगां ठीक ऐ बापू जी दिक्खे दा हा असैं बापू होरें गी बनांदे ग्रांऽ दी गल्ल ऐ तुसेंगी पता ऐ सारे चुल्ली कन्नै बेहियै किट्ठी पूरा टब्बर शाम्मी लै बौंदे ते केह् बना दा सारे दिखदे ते बापू होर आक्खन लगे ठीक ऐ तूं बना दे में चलेआ फ्ही में बी लैत्ता गंडे चीरी ओड़े दे हे ते चुल्ली अग्ग बाली लकड़ियां लुकड़ियां किट्ठियां कीतियां चुल्ली अग्ग बाली ते रक्खेआ पतीला उप्पर पतीला उप्पर रक्खेआ ते दुऊं कड़शियां तेल दऊं नी होग ते ढाई दऊं किलो तेल हा दऊं ढाई कड़शियां तेल पौंदा हा उसदे बिच्च ओह् पाया ओह्दे च ते पंज मैंट हारा रक्खी ओड़ेआ पंजें मैटें चे तेल गर्म होई गेई तुसेंगी पता ऐ तेल कच्चा रेहा जा तां शोहान होई जंदी सब्जिये च तेल शेल गर्म होया ते गंडे सुट्टी ओड़े में ओह्दे च जरूर पंज सत्त किलो पौनां किलो गंडे ऐसे हे गंडे सुट्टे में ओह्दै च ते लगी पेआ भुन्ना थोह्ड़ी सारी लूनें दी चूंटी पाई दित्ती कि जे स्याने स्याने आखदे हे गंडे भुन्ने होन ते लूनें दी चूंटी बिच्च सुट्टी लैनी लूनें दी चूंडी सुट्टी बिच्च ते रेड़े दिंदा रेहा ते जरूर दस पंतरां मिन्ट रेड़े दिदां रेहा ते गंडे गुज्जनें गी इयां लाल फिरदे गे होर दऊं चार मिन्ट रेड़े दित्ते ते गंडे लाल फिरी गे गंडे लाल फिरे ते में सुट्टी लेआ मीट बिच्च मीट सुट्टेआ ते लूनें दी चूंटी थोह्ड़ी नेही होर पाई लैत्ती जेह्ड़ी बी चीज असैं भुन्नी होऐ लून होई ओह्दे च ते भुन्ने गी तौल करदा चीज जेह्ड़ी होऐ बना दे ते तौली बनदी ते दऊं चार कड़शिये दे रेड़े मारे में उसी ते उप्परा दा खट्टी लैत्ता ढकनै नै महां दऊं चार मैंट इसा भांव शांव लग्गै थल्लै फ्ही दुऐ चऊं मैंटैं बाद कड्डेआ चते रेड़े मारे ते पानी दा तरौंका दित्ता तोह्ड़ा जा पानियांम दा तरौंका दित्ता ते दऊं चार रेड़े दिच्चे दे ढक्कन सुट्टी ओड़ेआ उप्पर ढक्कन सुट्टनै दै बाद दुआ चार मैंट फ्ही जिसलै उसी गोहाड़ेआ ते मीट थोह्ड़ा थोह्ड़ा मतलव कि गर्म होई दा हा मतलव हिल्लनै आस्तै होई जा हा ते फ्ही दऊं चार मैंट रेह्ड़े दिंदा रेहा दस पंदरां मिन्ट की कि भुन्ना हा मीट मीट भुजदैं तुसें पता ऐ देस्सी बकरा भुजदें टैम लांदा घैंटा खंड डेड़ घैंटा लग्गी गै जंदा मीट भुजदैं भुजदा रेहा भुजदा रेहा दे रेड़े दिंदा रेहा मेरे नाना होरैं बोलेआ जागता रेड़े दिंदा रवेआं मीट लग्गी नी जा महां कोई नी नाना जी कोई गल्ल नी मीट जिसलै माड़ा मुट्टा भुज्जी गेआ पानी दे तरौंके सुटदा रेहा तुसेंगी पता ऐ चुल्ली दी अग्ग पर पकदी जेह्ड़ी रुट्टी ते उसी टाम बी लगदा त् अगर रेड़े नी देओ ते जली बी जंदा ते कोई कोई पंदरां मींट होए ते थोह्ड़ा पानी पाईयै उसी खट्टी ओड़ेआ पंदरां बाह् मैंट आस्तै में फ्ही रक्खी ओड़ेआ तुसेंगी पता ऐ जिसलै पानी थोह्ड़ा थोह्ड़ा भांव नी बज्जै ओह् चीज गलनें गी नी औंदी ते पंदरैं बाहें मैंटे बाद मोें उसी फ्ही गोहाड़ेआ फ्ही रेड़े शेड़े दित्ते चते बिच्च मतलव माड़ा मुट्टा मीट भुज्जी जा हा बिच्च थोह्ड़े नेह् बदार सुट्टी नी ते बिच्च लाल मर्चां जादा पांदे नी हैन वा थोह्ड़ियां सुट्टी ओड़ियां में ते फ्ही रेड़े मारे दऊं चार ते लून सुट्टी ओड़ेआ थोह्ड़ा होर रेड़े मारिया होर रेह्ड़े भुन्नी शैल भुन्नी भुन्नी शैल मीट लाल फिरी गेआ लाल फिरेआ मीट ते फ्ही देस्सी अपनी टिक्की मसाला टिक्की मसाला आखदे जिसी थोह्ड़े नेहा ओह् सुट्टी लैत्ता बिच्च ते बिच्च जेह्ड़ा अदरकते मर्तां हियां कुट्टी दियां सैल्लियां ओह् सुट्टी ओड़ियां बिच्च दऊं चार मैंट फ्ही रेड़े दित्ते ते पानियें दे तरौंके दित्ते ते फ्ही पंज दस मैंट भुन्नोें दै बाद में पानी कोई तरौंका होर सुट्टेआ पंज दस होर सेका लोआ लैन्ने आं क्योंकि मीट भुज्जी गेदा हा ते गली बी थोह्ड़ा बौह्त गेदा हा ते फ्ही मिगी चेत्ता आया बापू होरैं आक्खेआ हा के कड़शियां दो त्रै इयां कड्डी लैयां रेह्ड़ ओह् कड्डी में ते फ्ही पानी लोट्टू डेड दऊं पाई ओड़े उस च पानी पाईयै उसी लून बी चक्खी लैत्ता लून बी बराबर करना हा ते फ्ही उसी ढक्कन खट्टी ओड़ेआ जरूर जिसलै पंदरां बाह् मैंट मसाला मिलदें गड़क मीटे गी लगदैं टैम लग्गी जंदा पंदरैं बाहैं मैंटैं बाद में पानी सुट्टिया बाह्र गेआ उठी चक्कर चुक्कर मारनें गी आया पंदरें बाहें मैंटें बाद दिक्खेआ शैल गड़क पेदी ही ते पानी बिच्च थोह्ड़ा तरी जेह्ड़ी ओह् बद्द ही थोह्ड़ी फ्ही में पंजैं दसैं मैंटैं आस्तै छोड़ी ओड़ेआ महां कोई गल्ल नी घनी घनी फुल्कें चौलें कन्नै सैल खनोई जा कि के मीटै च अगर पानी पानी आह्ली तरी पानी पानी आह्ली होऐ कोई मजा नी औंदा घनी घनी होनी चाही दी तरी ते मीट जिसलै फ्ही बी में पंजैं दसैं मिटैं बाद आया ते मीट अपनै सिर आई जंदा हा गली बी गेदा हा ते तरी बी शैल बनी दी ही ते खशबूगै खशबू शोआन जेह्ड़ी शोआन नी खशबू आखदे न ते पूरै मोह्ल्लै गै पता लग्गी गेआ कि रेह्ड़ भुज्जा दी ऐ फलानै दै ते मम्मी होर पुछदे मेरे बनी जां नेईं महां हां अहैं बापू हुंदा आनें दा टैम होई गेई ई अहैं में चौल शौल बनाई ओड़े न ते फुल्के बी बनाई ओड़े न ते अहैं तोहार तूं पतीला महां हां होई गेआ फ्ही ओह् मसाले शसाले कुट्टे दे हे चट्ठू च जेह्ड़े दऊं चूंटियां ओह्दियां लैत्तियां ते ओह् बोहारियां उप्पर ते ब्यून बी सैल्ला लग्गे दा हा बाड़ियां निक्के गी आक्केआ महां जां दऊं चार पत्तरू लेई आवां ब्यूनें दे ओह् गेआ मैंटे च ते ब्यूनें दे पत्तर लेई आया ब्यूनें दे पत्तर लेआंदे उनैं ते ओह् बी थोह्ड़े तोह्ड़े उप्पर सुट्टे तेखशबू गै खशबू चलन लगी पेई पूरै अन्दर सारे खुश होई गे कि कुस बनाया एह् खशबू गै खशबू होई गेई ते म्मी होर आए ते उनैं बापू होरें गी रुट्टी पाई दित्ती पैह्लैं बड्डे गी खलांदे बड्डे पाई दिंदे साढ़ा ग्रांऽ दी गल्ल बात ऐ जेह्ड़ी उनें पाई दित्ती बापू होरें गी दी बापू होरे आक्खेआ गले दा बी शैल ऐ जियां उनें पैह्ला गराह् लैत्ता ते अहैं मजा आई गेआ बड़ा सोहनी बनाया तूं ते बाकी आह्लें गी पाई दित्ता तुसेंगी पता ऐ टब्बरदारी होंदी सत्त अट्ठ बंदे ते होंदे गै न